जय झूलेलाल गुजरात में शिक्षा जेकी व्यवस्था आहे सभु मींस खे हर तरह सां सुठे नमूने थिए पई थी पर जेके सरकारी स्कूल आहिनि उन्हनि में जेका ॿारनि खे सभु मींस खे सुविधाऊं मिलणु खपनि उहे मिलनि कोन थियूं हिन करे मींस खे सभु ॿार असुविधा मींस खे फेल कनि था सरकारी स्कूलनि में ॿारनि खे मुफ़्ति में बुक्स था खाधो बि ॾियनि था पर जेको पढ़ाईअ जो उन्हनि खे माहौल मिलणु खपे उहा नथो मिले त हिन करे चङा ई समाज सिंधी मींस खे सरकारी स्कूलनि में ॿारनि खे विझण जी नथा कनि हाणे प्राइवेट स्कूलनि में ॿारनि खे पढ़ाइनि था त उन्हनि में मध्यम वर्ग खे त जेके विचाला माण्हू ऐं विचोला माण्हू आहिनि उन्हनि खे त वरी उन्हनि खे फ़ी ॾाढी महांगी थी पए हाणे घर हलाइनि की न ॿारनि जी फीयूं भरनि त उनजे करे तकलीफ़ूं अचनि थियूं ॿारनि खे पढ़ाइण में बाक़ी शिक्षा गुजरात जी शिक्षण व्यवस्था में त काई तकलीफ़ कोन थी अचे हे तकलीफ़ूं आहिनि भई सरकारी स्कूल में नथियूं मिले त सुविधाऊं नथियूं मिलनि ऐं प्राइवेटनि स्कूलनि में असांखे माना फ़ीयूं थी मींस खे हैरान कनि हिन करे अगरि स सॼो समाज हिन लाइ उथे त इहा जेके तकलीफ़ आहे उहा दूरि थी थी सघे जय झूलेलाल